गेलेनायावथ' जेननाय आरो देरहानाय बे मोननैआ थाखायो बिनि गेजेरावबो जे जों गेलेबोनाय खेलाफोराव जों गावखौनो देरहाजानो लुगैनानै माबा मोनसे जे गोरोन्थि जादोंब्लाबो जायाखै होनना बुंलायनाय बा जेनदोंब्लाबो जेनाखै होनलायनाय बेखौ लानानै जों एसे लोगोफोरनि गेजेराव बेलेग बेलेग आखु दिन्थिलायनाय जायोमोन बिनि गेजेरजोंब्लाबो जों गोबां रोखोमनि गेलेबोदोंमोन जेरै खाबादि दिरुं बोनाय दैयाव थब्ल'नाय आरो बाथा गेलेनाय गोबां रोखोमनि जों गेलेबोदोंमोन जेरै गामियाव गेलेनाय स्कुलफोराव गेलेनाय बेफोरखौ जों गोबां गेलेबोदोंमोन जेरै जों खाबादि गेलेयोब्ला हां गारालासे ससेयाव हां गारो बेखौब्लाबो जों हां गाराखै होननानै बुंनानै थगायलायनानै लोगोफोरजों एसे इदिनो गाज्रि बा माबा मोनसे आखु दिन्थिलायनाय बिदिबो जायोमोन बिनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो गेलेनायाव फावसयनानै थायाखैमोन जों गोबां खेला गेलेबोदोंमोन जेरै स्कुलावबो बिदिनो शटपुट जेभलिन आरो खारनाय जौसे मिटार आरो नैजौ मिटार बेफोरबायदि खारनाय बारनाय गोबां गेलेबोदोंमोन जेरै जोङो लं जाम्प हाइ जाम्प बेफोरखौ गेलेबोदोंमोन आंबो बे खेला गेलेनायाव गोबां आंबो सार्टिफिकेट मोनबोनो हादोंमोन जेरै आं खाबादियाव जोंनि ग्रुपा खाबादिआवबो मोन्दोंमोन आरो जेभलिनआव सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरो शटपुटाव थामथि बान्था मोननो हादोंमोन बिदिनो जों गेलेबोयोमोन गोबां रोखोमनि खेला गामियावबो जेरै ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय आरो बाथा खुबैलायनाय गेलेनाय फेथ्थु गेलेनाय बेफोरबायदि खेलाखौ जों गेलेबोनाय गेलेबोदोंमोन बैफोरनि गेजेरावबो जे जोङो नांलाय खमलायजोंब्लाबो गेलेबोयोमोन लोगोफोरजों ज' ज' दैयाव थब्ल'नाय गेलेनायावबो जोबोद गोजान गोजान थब्ल'नानै थांनो हानाय बेफोरबायदि जों गेलेबोयोमोन आरो गामियावबो खाबादि गेलेयोमोन आरो हारगेथ गेथ गेलेयोमोन गोबां रोखोमनि खेला दं जेरै खेलाया एखेब्लाबो जों बेनि खेलानि मुंखौ जोङो बेलेक बेलेकब्लाबो बुंनाय जायो बेलेकाव बेलेक बुङो बेलेकाव बेलेक बुङो जोङो थेवब्लाबो जोङो बे मोनसे खेलाखौनो गेलेयोमोन आरो बेजों लोगोसे जों आसु बिसौ मारबल गेलेनाय बेफोरखौबो गेलेबोयोमोन आरो अन्थाइ गावनाय गर गेलेनाय जों गोबां रोखोमनि खेला गेलेबोनाय बेफोरनि अनगायैबो दे जोङो दाबो गेलेयो जों गामियावबो बिदिनो बैसागो मागोआव जों गामियाव बिदिनो खेला होयो जेरै बुरैनि बुरै गथ'नि गथ' सेंग्रानि सेंग्रा बुरैफोरब्लाबो जोंनि गामियाव दायो बुरैफोरखौ खारनाय होयो सामसआव मारबल लानानै थाबायनाय खर'आव रुजुननाय दुरुं बोनाय बेफोरखौ होनाय जायो गथ'फोरखौबो गोबां गोबां रोखोमनि गेलेहोनाय जायो बेखायनो जोङो गेलेनायाव जेननाय देरहानाय थायो जों बेखौ बुजियो आरो सोरबाया जेननानैबो जेनाखै होनना बुंना लानाय बेफोरबायदि खोथाया जायो